अॼु जे ज़माने में रसोई में हर हिक जे घर में गैस जो सिलेंडर फ्रिज वॉशिंग मशीन कूलर मिक्सर ओवन हूंदो आहे जे त पहिरिएं ज़माने में कंहिंजे बि किचन में हे सुविधा न हुई पहिरें जे ज़माने में माण्हू हथ सां रोटी ठाहींदा हुआ ऐं हाणे जे ज़माने में असां वटि रोटी ठाहिण लाइ बि मशीनियूं आहिनि पहिरें जे ज़माने में मिक्सर न हूंदा हुआ त माण्हू हथ सां कूटंदा हुआ त हाणे जे ज़माने में असां वटि सभु सुविधा आहिनि पहिरें जे ज़माने में माण्हू पंहिंजे पाण ई रसोई ठाहे चूल्हे में रसोई ठाहींदा हुआ चूल्हे चूल्हे में गैस जो कम बि न हूअ सिलेंडर जो चूल्हे में घासलेट विझी रसोई ठहंदी हुई रसोई ठाहिण जे लाइ माण्हू ॿाहिरि वेंदा हुआ जीअं त घर में रसोई ठाहिण जे लाइ न हो हाणे असांजे घर में किचन आहे हुन में असांजे वटि सभु सामान आहिनि त असां हुन में बिजली जो सारो सामान रखी असां घर में रसोई ठाहींदा आहियूं